विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उस में उनके द्वारा लोगों को जो महामारी हुई थी उस में काफ़ी मदद मिली थी अध्ययन करने से जो अध्ययन करने में वो काफ़ी मदन मिली थी विज्ञान और प्रौद्योगिती प्रौद्योगिकी से जो हमारी जो महामारी फैली थी उस में लोगों ने घर पर ही रह कर अपने सुरक्षित जगह पर रह कर अपने मोबाइलों से लैपटॉप से अन्य भी उपकरण हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो प्रौद्योगिकी और साइंस के जो संस्थान हैं उन उनके माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से घर पर ही सभी चीज़ों की जानकारी ली थी पढ़ाई की भी की थी शिक्षा भी ग्रहण की थी और भी सही कई सारे जो काम हैं वो भी ऑनलाइन ही किए थे तो इस वजह से हमारे यहाँ पर जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसी ऐसे जो महामारी में काफ़ी मदद मिली थी इस से और इस से हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है और जो हमारा आज जो डिजिटल लर्निंग है वो भी काफ़ी है उस उसके भी काफ़ी फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है जो डिजिटल लर्निंग होता है उस में हम किसी भी आदमी से एक दूसरे से पैंसे भी लेन देन कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं सभी चीज़ की सुविधा है इस पर मैंने इंटरनेट के माध्यम से इस लिए हमें इन चीज़ों से काफ़ी सारे फ़ायदे भी हुए हैं कुछ नुक़सान भी होते हैं तो इसलिए हमें इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी से इस समय में काफ़ी मदद मिली थी